औ सोरमोनथाय ए औ ओमफ्राय मानोबा हरदोंमोन नामा ए औ औ माबा मा बेसेबां बोसोर जाखो गथ'आलाय ए औ औ सारि बोसोर जाबायबा सोजासिगोन दे माबायावहाय ख' स्रेनियावहाय एदमिसन लाखियो बिसोरखौ दायो ओमफ्राय जोंनाथ' स्कुल आवहाय माने दा सरखारनि रुल बायदियै सारि बोसोरनि थिन बोसोरनिफ्रायनो एदमिसन होयो नालाय थिन बोसोरनिफ्राय फास बोसोरसिम गथ'फोरखौ माने जोङो ख' स्रेनियाव दोननाय जायो आरो ख' स्रेनियावहाय एदमिसन लागोन एदमिसन मोनसिगोन बियो दा जोंनि स्कुल आवनो फोरोंगोनना ए अ होनबा नोंसोरो नोंसोरनि सायावबो जायो आरोना माखासे नाथाय दानि जुगआव दा जोंहा सरखारि स्कुल आनो जोंना साबसिन होननानैबो बुंजायो बोरैबाबा मानो होनबा जोंनिया ख' थाखोनिफ्रायनो दाना गासैबो इंलिस बर' सानखान्थि मोनखाजोबो नालाय अफिस निफ्रायनो फैखाजोबो आरोबाव जोंना माबा मा होनो फोरोंसुलुं आगजु आरो बेखौ टि एल एम होनो दा बेफोरबादिनो सावगारि बायदिसिना गोनांथा बेफोरबायदि माबा टि एल एम फोरोंसुलुं आगजु होनो आरोना बेखौ बेफोरबायदिजों माने उन्दैफोरखौ बे ख' स्रेनिनिफ्रायनो फोरोंनाय जायो नालाय बेनिखायनो दानिया जोंना मोजां जाबाय आरो सरखारि स्कुल आवबो आरो इउनिफर्म फ्रि मोनो मिड दे मिल जानायाबो फ्रि मोनजोबो माने प्रायभेट स्कुल फोराव फोरोंबाथ' गासैबो नोङो फैसाजोंसो जाजोबो नालाय बोरैबाबा आंनि बायदि बालाय आङो गभर्नमेन्ट स्कुल आव फोरोंनायखौनो मोजांबो नुहरो मादै सिगांफोरनि बायदि नंला नालाय दाना गोदोफोरना आलादा दाना आलादा नालाय

क्लास आथ' जोंना दा सरखारानो मोनसे रोखोमबादि खालाम खाबायना स्ट्रिक्ट नो बेनिखायनो दा क्लास आनो मोजां जाखायो क्लास आबो मोजां जायो आरो जोंना एक्सट्रा ख' स्रेनिनि फोरोंग्रा बायद'फोरबो दंखायो नालाय ओंखायनो मोजां जायो मादै जोंना साब्रै थार जोंना ख' स्रेनिनि फोरोंग्रा बायद'फोरानो बेनिखायनो मोजां जायो मादै लाबोदो जोंनावनो माथो माबा प्रायभेट स्कुल आव लांनानै थाखा गारबावनो देनां कलेज फरायनायावबा मेल्ला थांखागोन थाखाया लाबोदो जोंनावनो औ औ दे औ औ लाबोदो मादै जोंनावनो लाबोथारदो औ जोंनावनो मोजां जायो जोंना सरखारि स्कुल आनो दाना औ दे होनबा मादै औ